हाँ हमर नाम सुकृति अछि अहाँक नम्बर भेटलक हऽ हमरा डाइजेशन के प्रोब्लेम अछि ओकर अहाँसे जानकारी लेबऽ कऽ लेल हम अहाँके कौल केलहुॅं हँ नहि हूँ

ओकर ओकरा लेल कते दिन एना करऽ के पड़तै ठीक छै हम उहे उपचार करबै ठीक छै हम सेहे उपाय करबै